इ'यां ते मिगी बड़ी सारियां बुक्कां पसंद ऐ जियां कि हिन्दी बी मिगी बड़ी पसंद ऐ हिन्दी बिच्च मिगी एह् चीज़ पसंद लगदी ऐ कि जियां अस हिन्दी पढ़ने आं कि कोई बी अक्षर होए ओह् बड़ी जल्दी इ'यां बड़ी जल्दी पढ़ोई जंदा ऐ तां करियै में हिन्दी पढ़नी होन्नी आं हिन्दी हिन्दी च एह् ऐ कि हिन्दी च लफ्ज थोह्ड़े ठीक ठीक होंदे न इस बास्तै में पढ़नी होन्नी आं हिन्दी बिच्च कुछ बी अगर पढ़ना होऐ बड़ा जल्दी पढ़ोंदा ऐ बाकी होर बुक्कां मिगी ऐनी आंदियां न पढ़ने जिया कि इंग्लिश इंग्लिश थोह्ड़ा टफ लगदी ऐ इंग्लिश च कुछ बी होए ते बड्डा लफ्ज होए कोई ते मिगी घट्ट पढ़ने आंदा ऐ इस्सै बास्तै में हिन्दी जादा पढ़नी होन्नी आं हिन्दी च एह् ऐ कि कुछ बी लिखना होए ते हिन्दी बिच्च बड़ी जल्दी लखोंदा ऐ तां करियै में हिन्दी पढ़नी होन्नी आं होर हिन्दी बिच्च अगर कोई पेपर बगैरा कुछ बी देना होऐ ते में जल्दी च देई लैन्नी होन्नी आं हिन्दी इन्नी स्हेई लगदी ऐ मिगी कि जियां कि तुसें समझी लैओ कोई बी पेपर बगैरा कुछ बी हो ओह् देना गै देना होंदा ऐ होर कुछ बी जियां तुस समझी लैओ कि कोई घरै कोई घरै दा सौदा पत्तर कुछ बी लिखना होऐ हिन्दी बिच्च ओह् बी में बड़ी जल्दी लिखी लैन्नी होन्नी आं इस्सै बास्तै मिगी हिन्दी जादा पसंद ऐ तां करियै में हिन्दी पढ़नी होन्नी आं होर जियां तुस समझी लैओ कि कुसै कन्नै बी कोई गल्ल करनी होऐ हिन्दी बिच्च में करी लैन्नी होन्नी आं कि जियां कुसै ने स्पीक बगैरा कुछ बी करना होऐ ठीक ठाक आई जंदा मिगी स्पीक करना तां करियै में हिन्दी पढ़नी होन्नी आं मिगी हिन्दी बिच्च एह् इंट्रस्ट ऐ कि कुसै कन्नै बी गल्ल करनी होऐ थोह्ड़ी ल्हीमी च गल्ल करनी चाहिदी ऐ इस्सै बास्तै कि हिन्दी दा एह् ऐ कि कोई बी अक्षर जां कुछ बी होए मिगी शैल चाल्ली पढ़ने आई जंदा ऐ तां करियै में हिन्दी पढ़नी होन्नी आं हिन्दी दे इलावा होर कोई बुक्स होए ओह् में घट्ट गै पढ़नी होन्नी आं इस्सै बास्तै मिगी हिन्दी जादा पसंद ऐ हिन्दी बिच्च हिन्दी बिच्च कुछ बी होए जियां कि तुस समझी लैओ कुतै बाह्र चली जाओ जां कुतै बी चली जाओ उत्थें बी कुसै कन्नै हिन्दी मारनी होए ते हिन्दी शैल बज्जी जंदी ऐ इस्सै बास्तै हिन्दी स्हेई रौंह्दी ऐ होर के जियां जियां तुस लाई लैओ के जियां हिन्दी बिच्च कुछ बी कुसै गी लैट्टर बगैरा कुसै गी भेजना होए हिन्दी बिच्च शैल चाल्ली भेजेआ जंदा ऐ की हिन्दी दा एह् फायदा ऐ हिन्दी बिच्च कुछ बी गल्त होई बी जाए तां उसी अस ठीक बी करी सकदे आं पर इंग्लिश दा एह् होंदा ऐ कि इंग्लिश घट्ट बद्ध लखोंदी बी ऐ होर घट्ट बद्ध गै पढ़ोंदी बी ऐ कि के इंग्लिश दा एह् ऐ कि जादातर ते इंग्लिश दे वर्ड जेह्ड़े होंदे ऐ ओह् जादा टफ होंदे न हिन्दी बिच्च एह् ऐ कि हर इक हर इक लफ्ज अस अच्छी तरह् पढ़ी लैन्ने आं तां करियै मिगी हिन्दी जादा पसंद ऐ कि जियां कुछ बी लैन जान होऐ दकाना पर कुछ बी लैन जाना होऐ अस हिन्दी च गल्ल करने आं कि मिगी एह् देई ओड़ो जां कुछ बी देई ओड़ो तां करियै अस हिन्दी मती यूज करने आं हिन्दी कन्नै केह् होंदा ऐ कि हिन्दी साफ बी बलोंदी ऐ होर ठीक ठाक बी बलोंदी ऐ तां करियै अस हिन्दी पढ़ने होन्ने आं होर हिन्दी बड़ी स्हेई लगदी मिगी में स्कूल च बी पढ़ी दी ऐ पर मिगी हिंदी दी रीडिंग करना बड़ी अच्छी लगदी ऐ तां करियै में हिन्दी पढ़नी होन्नी आं तुस बी हिन्दी जादा तू जादा पढ़नी चाहिदी ऐ कि जियां कुछ बी लाई लैओ कि जियां कोई खाने पाने आह्ली चीज़ लैनी होए जां कोई कपड़ा टल्ला खरीदना होए ते अस हिन्दी मारी सकने आं की के जियां कपड़ा खरीदना होऐ जां उसी बापस बी करना होऐ ते हिन्दी अस शैल मारी सकने आं होर एह्दे च केह् ऐ कि सानूं हिन्दी बड़ी स्हेई हिन्दी स्हेई लगदी मिगी इस्सै बास्तै कि जियां अस कुसै कन्नै गल्ल बी करगे सानूं स्हेई लग्गना कि जियां बाह्र चली जाच्चै जां कुसै ऐटो आह्ले कन्नै गल्ल करनी होऐ कुसै बस्सै आह्ले कन्नै करनी होए जां कुसै गी कराया देना होए अस हिन्दी बिच्च गल्ल करी सकने आं एह्दे कोला एह्दे कोला होर बधियै केह् ऐ एह्दे बिच्च कि जियां कुसै गी आक्खना होऐ मिगा पानी बगैरा देई ओड़ै तां करियै हिन्दी मिगी जादा स्हेई लगदी ऐ इस्सै बास्तै कि मिगी हिन्दी इन्नी स्हेई लगदी ऐ तुसें बी हिन्दी पढ़नी चाहिदी ऐ मिगा ते जैदातर हिन्दी गै स्हेई लगदी ऐ तुसें बी पढ़नी चाहिदी ऐ होर एह्दे बिच्च में हिन्दी जियां तुस समझी लैओ कि अस कुदै चली जाच्चै जां कुतै बी मतलब कुछ बी होए हिन्दी च अस कुसै कोला कुसै कोला कुछ बी लेई सकते आं तां करियै अस हिन्दी बोलने होन्ने आं हिन्दी मिगी जादातर ते हिन्दी फेवरट ऐ हिन्दी पढ़नी चाहिदी ऐ हिन्दी पढ़नी चाहिदी ऐ हिन्दी बिच्च बड़े बैनिफिट ऐ हिन्दी च बड़ा बैनिफिट ऐ तां करियै में हिन्दी पढ़नी होन्नी आं कि जियां तुस जियां तुस सोची लैओ कि हिन्दी बिच्च कुसै बलाना बी होए ते अस हिन्दी बिच्च कुसै गी बलाई सकने आं ते जियां तुस समझी लैओ कि हिन्दी च कुछ बी करना होए ते अस कुछ बी करी सकने आं हिन्दी लिखनी होए बड़ी शैल लखोई जंदी ऐ इस बास्तै हिन्दी ठीक ऐ हिन्दी मिगी बड़ी पसंद आंदी ऐ इस्सै बास्तै तुस हिन्दी स्हेई चाल्ली नै पढ़ी सकदे ओ होर तुस इ'यां समझी लैओ कि कुतै बी जाच्चै जां कुछ बी होई जाए ते अस हिन्दी कन्नै कुसै कन्नै गल्ल करी सकने आं तां करियै हिन्दी पढ़नी चाहिदी ऐ हिन्दी बिच्च कुछ बी लिखो जां पढ़ो ओह् शैल लखोंदा बी ऐ ते शैल पढ़ोंदा बी ऐ इस बास्तै हिन्दी स्हेई होंदी ऐ तां करियै अस हिन्दी पढ़ने होन्ने आं होर जियां तुस समझी लैओ कि जे अस कुतै बी चली जाच्चै हस्पिटल बगैरा अस हिन्दी बिच्च पढ़ी सकने आं हिन्दी बिच्च बोली सकने आं हिन्दी बिच्च इस कुछ बी अस करी सकने आं ठीक ऐ जियां कि हस्पिटल बगैरा जाना होऐ गल्ल करनी होऐ नर्सें बगैरा कन्नै बी अस गल्ल करी सकने आं हिन्दी च इस बास्तै हिंदी सारें कोला बैट्टर ऐ तां करियै अस हिन्दी पढ़ने होन्ने आं कि इ'यां कि जियां स्कूल सर बगैरा होंदे न प्रिंसिपल बगैरा होंदे न उंदे कन्नै अस गल्ल करी सकने आं तां करियै मिगी हिन्दी पसंद आंदी ऐ कि हिन्दी बड़ी इ'यां कि थोह्ड़ी ठीक होंदी ऐ इंग्लिश कोला ते हिंदी जादा स्हेई होंदी ऐ तां करियै मिगी हिन्दी स्हेई लगदी ऐ तुस बी जादा तों जादा हिन्दी पढ़ा करो होर लिखा करो कि थोह्ड़ा प्रैक्टिस बगैरा होंदी रैंह्दी ऐ जियां कुसै कन्नै बी गल्ल करनी होऐ ना होर जियां तुस समझी लैओ कि कुछ खऱीदना होऐ जां कुछ बी लैना होऐ ते बस होना चाहिदा ऐ